होशंगाबाद जिले में बहुत ही आकर्षण एवं लेखनीय स्थल महानर्मदा जी का सेठानी घाट है जिस पर वहाँ बहुत ज़्यादा पर्यटक आते हैं और नर्मदा जयंती पर बहुत सारी भीड़ लगती है और उसपे बहुत सारे मुख्य अतिथि भी उपस्थित होते हैं और नर्मदा जयंती का त्योहार एक बहुत बड़ा त्योहार जैसा मनाया जाता है जिसमें होशंगाबाद नर्मदापुरम एवं सभी क्षेत्रवासी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और यह एक बहुत ही प्राचीन समय से मनाया जाने वाला पर्व माना जाता है इससे होशंगाबाद के बहुत है चिन्ह स्थल भी हैं जैसे कि मंदिर भी हैं और घाट पर बहुत मनमोहक मंदिर भी बने हुए हैं जिस पर नर्मदा वासी एवं नर्मदा परिक्रमा करने वाले लोग वहाँ पर ठहरते हैं एवं उन मंदिरों में पूजा पाठ करकर बहुत ही शान्तिप्रद माहौल पाते हैं एवं नंदा जी का जल भी बहुत ही आकर्सण एवं सुंदर प्रतीत होता है नर्मदा पुरम में हमारे कई ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर बहुत सारी आकर्षक चीज़ें एवं पर्यटक स्थल हैं जिनका लोग लुफ्त भी उठाते हैं और आनंद भी लेते हैं ऐसा मेरा मानना है कि होशंगाबाद जिले में जो भी व्यक्ति जाता है वह इसका आनंद जरूर लेता है आवश्यक रूप से आनंद लेने के लिए उन्हें यहाँ पर आना होता है एवं और यह सब चीज़ों का सुविधाओं के अनुसार उपयोग करके यह आनंद ले पाते हैं